आंनि बादिब्ला सासे मानसिया उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि बोसोन जों फरायनायाव मोजां जायोब्ला आरो बिमा बिफाया गासैखौबो मोजां खान्थिफोरखौ मोजां नितिफोरखौ फोरोंनानै हरखाजोबोब्ला फरायनायजों लोगोसे बै गथ'आ जेब्लाबो मोजां आखु लानानै बियो सोलिलांनो हागोन आरो मोजां आखुनि जोलै जाहैनो हागोन मानोना सासे गथ'आ बिमा बिफानि सायावनो सोनारनानै थायो जोनोम मोनखांनायनि उनाव गथ'आ जेरैबायदि मोननांगौ दा बेफोरखौ बिमा बिफाया जुदि नोजोर होयाब्ला बै गथ'आ खालि गावनि गोसोबायदियै जाब्लाबो जायाब्लाबो फरायनानै मोजां आखुनि बा मोजां खान्थिनि जाहैनो हाया बिनिखायनो आं सानो मोजां आखुनि जानोब्ला मोजां आखुजों सोलिनांगौ जायोब्ला बा मोजां आखु बेखौ मोननांगौब्ला बै गथ'आ बै फरायसाया फरायनायाव जेरैबायदि नांथाबनानै थानो गोनां जायो आरो समाजाव हारियाव जेरैबायदि हाबा मावनायाव जाथिनि मोजां गाज्रि सान्नो रोंनाय जानांगोन धोरोमनि नेम खान्थिफोरजोंबो गोरोबनानै थानो रोंनांगोन समाजनि नियम निथिजोंबो गोरोबनानै थानो रोंनांगोन जाय मोजां फरायनाय बे सुबुङा समाजनि हारिनि गावनि आरो नखरनि गासैयावबो बियो मोजां आखुयै सोलिनांगोन

आं सानो फरायनायजों लोगोसे सासे सुबुङा जेरैबायदि मोननो गोनां आखु मोननो गोनां आखु मोननो मोननांगौ बे आखुआ जुदि उन्दै समनिफ्रायनो जुदि गैयाब्ला बियो हाजार फरायब्लाबो बा डिग्री आव दावखोनो हायोब्लाबो बैफोरबायदि मानसिया जेब्लाबो मोजां आखुनि जानो हाहैया बिनि थाखायनो जोंहा गोनांथि दङ फरायनायजों लोगोसे गासैबो फरायसालिनि नियम निति बा थाखो देरदोखोन देरदोखोन देरलांनायनि उनाव कलेज आवनो होन बा इउनिभारसिटी आवनो होन बेफोराव थांनानै मोजां आखु बा मोजां सोलोंथाइ लानानै जुदि मोजां गियानखौ लानो हायोब्ला बै सुबुङा जेब्लाबो फरायनायनि गेजेरजों गावनि गोदोनि फरायबोनाय आखुनि सायावबो बियो नोजोर होनानै बियो गावखौनो गाव मोजां आखुजों सोलिलांनो हागोन होननानै आं सानो